पेड़ पौधा जेना लगबै छियै तऽ ओकरा खेतके जोतिके बढ़िआँसँ थलिआए कऽ तेकरबाद ओकरा गाछ बिरीछ कीनकऽ नानै छियै आनि कऽ ओकरा अच्छा थल्ला बनाइ बनाइ कऽ बनाइ बनाइ कऽ ओकरा रोपैत छियै रोपि कऽ बढ़िआँसँ ओकरा देखैत छियै फेर राति बिहान होइकऽ तऽ देखैत छियै पौधा सुखैत छै तऽ सुखैत छै तऽ ओकरामे की करैत छियै जे पानि पटबैत छियै पानि पटबैत छियै पानि पटैते जाइत छियै पटैते जाइत छियै तेकरबाद ओकरा जे जङ्गल होइ जाइत छै ओकरा खुरपी पाड़ैत छियै खुरपी दए कऽ ओकरा कमाए कऽ बढ़िआँसँ थलिआए कऽ फेर पानि दै छियै मतलब ओकरा दू दिनमे चारि दिनमे पानि कऽ जरूरत पड़ते जाइत छै पड़ते जाइत छै ओकरा कमैने जाइत छियै पानि देने जाइत छियै आम लगबैत छियै कटहर लगबैत छियै लुचबी लगबैत छियै आओर सबचीज लगबैत छियै अमदुर गाछ भेलै ओ सब चीजके फल कऽ गाछ लगाए कऽ ओकरा तैआरी करैत छियै तैआरी करि कऽ ओ बढ़ते जाइत छै ओकरा सेबा करने जाइत छियै करने जाइत छियै सेबा ओकरा जबान जब गाछ होइत छै ओहिमे फल दिए लगैत छै फल दिए लगैत छै

तऽ बतिया टीकैत छै बतिया टीकैत छै टिकते टिकते ओ बढ़ैत छै सेबा करते रहैत छियै बढ़ैत छै ओहि सेबासे जीबिकामे टल छियै तऽ जीबिकोबला दै छै वहाँ आमके गाछ देलकै कटहरके देलकै लुचबीके देलकै बाए बागबनके गाछ देलकै ओ सब लगबै छियै लगेलियै तऽ दू चारि गो गाछ बढ़लै बढ़ि गेलै तऽ ओ जबान भए गेलै गाछ पोसलियै तब ने जुआन भेलै नहि पोसतियै रऽ तऽ होतै रऽ जुआन तऽ ओनाही करि करिके सेबा करलियै गाछ सब जबान भेलै आम लुचबी फड़लै आम लुचबी फड़ैत छै तऽ तोड़िके ओकरा पैकारी लगबैत छियै लगाएकऽ ओकरा बिक्री करैत छियै बिक्री होइत छै तऽ वहाँ कहाँ कहाँ ओ फल बिक्री होइत छै फल बिक्री होइत छै तऽ सब आदमी खाइत छै ओकरा केतना सुन्दर लगैत छै फल खाइकऽ केतना स्वास्थ रहैत छै आदमी फल खाइत छै तऽ आ गाछ बिरिछ जैसे बागबन गाछ लगेलियै तऽ ओकरा काटि कऽ सिल्ली बनैत छै तऽ कोच पलङग बनैत छै हर चीजमे काम आबैत छै काम आबैत छै तऽ ओकरा केतना अच्छा लगैत छै पोसि पालि कऽ सबचीज जुआन करि दै छै पलङ्ग बनैत छै कोच बनैत छै सब चीजमे बागबन ओ गाछकऽ बनैत छै तऽ करि कऽ अच्छा लगैत छै करैत छियै करि कऽ ओहिसे जुआन करि कऽ अपना सब चीज करैत छियै फल तोड़ैत छियै लुचबी खाइत छियै आम अमदुर खाइत छियै सबचीज अच्छा लगैत छै खाइमे खाएकऽ पालऽ तैआरी होइत छै केतना सुन्दर लगैत छै खाइमे बोलु